موبائل اور ٹی وی جیسی ٹکنالوجی کے استعمال ہونے کے کافی زیادہ فائدے اور نقصانات ہیں ہمارے ہم لوگوں کے لیے یہ کافی زیادہ ہی یوزفل ہے بٹ کچھ لوگ ان کا غلط یوز کرتے ہیں اور بچوں کے ہاتھ میں جانے پر بچے ان اس میں آن لائن گیمنگ وغیرہ میں کافی زیادہ ہی ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اور ان سے ان سے ان کے ذہن پہ کافی زیادہ برا اثر ہوتا ہے ہم لوگوں کو انٹرنیٹ موبائلس ٹی وی وغیرہ کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور کچھ سمے کے لیے ہمیں انٹرنیٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی کر لینا چاہیے اس میں کوئی دقت نہیں ہے بٹ یہ تھوڑے سے زیادہ سمے ہونے تک یہ نقصانات دے سکتے ہیں اور انٹرنیٹ موبائلس وغیرہ ہمیں کم سے کم یوز کرنا چاہیے اور آج کل تو آن لائن کے زمانے میں ٹرینڈس کے لیے لوگوں کے لیے مارکیٹنگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ پڑھائی وغیرہ بھی آن لائن ہو چکی ہے یہ کافی بہترین ہی مسئلہ ہے جو ہمارے ملک سے باہر نہیں جا سکتے ہیں اچھے پڑھائی کے لیے وہ آج کل آن لائنس ہی موبائلس کمپیوٹر س ٹیلی ویژنس پر اپلبدھ ہے اور ان کا ان چیزوں کا ہمیںحیح استعمال کرنا چاہیے اور ہمیں برے استعمالوں سے بچنا چاہیے